भारत देश सुविधाउनि जे मामिले में ॾाढो पछिड़ो वर्ग कहलाइजंदो आ छो की भारत देश में वधीक खां वधीक ग़रीबी आहे सुविधाऊं घटि आहिनि ऐं अगरि डॉक्टर बि आहिनि त ॿाहिरनि देशनि मां ईंदा आहिनि पढ़ी लिखी करे डॉक्टर त उन जो इलाज जी व्यवस्था बि घटि थी सुठी सुविधा मिली पाई छो की हुतां जो ख़र्चु कुझु ख़र्चु पाणी ॾाढो ज़्यादा आहे ऐं भारत देश ग़रीबीअ जे कारणु सुठो इलाजु नथो करे पाए सुठी ख़ोराक बि उन खे नथी मिली पाए ऐं उन जी देखभालु नथी थी पाए ऐं मरीज़नि सां वेर भाव ॾाढो छुआछुत जी बीमारी जीअं थींदो आहे उहे मरीज सां अहिड़ो भाव सभई रखंदा आहिनि उन जो इलाजु सुठे सां न थी पाईंदो आहे ऐं इन करे छो की देश में वाद विवाद वेरु विरोध एकता जी कमीअ जे कारणु भारत देश पिछिड़ो वर्ग कहलाईंदो आहे और इन सभ ॻाल्हियुनि खे हटाइण जे करे सभ खां पहिरियों असांखे हिकु ॿिए सां एकता में साथ सहयोग बि ॾियणो आहे वेरु विरोध बि घटाइणो पवंदो ऐं ग़रीबी बि दूरि थिए ऐं इलाज बि सुठे सां थिए ऐं उन खे ज़्यादा समय बि सुठो वधीक खां वधीक समय बि मिले हिक ॿिए सां प्रेम सां रहूं वधीक एकता थींदी वधीक हिक ॿिए खे सहयोग ॾींदासीं अगरि कोई ग़रीब आहे त उन खे ख़र्च में बि साथ ॾींदासीं इलाज बि सुठो थी पाईंदो त भारत देश में एकिता रहंदी ऐं सुठी सुविधाउनि जे करे उन्हनि में एकिता रहंदी आपसी प्रेम सभ खां वधीक आपसी प्रेम हुजे त ई भारत कहलाईंदो सुठो